जानवरों का बहुत ख़याल रखा जाता है जानवरों को क्या कहते हैं जे उसको सुबह में निकाल के चारा देना पड़ता है पानी रखना पड़ता है और उसके बाद दुहते हैं उसको और उसके बाद हम लोग अपना चले जाते है फिर मुँह हाथ धोकर उसको फिर आते हैं खूटा बदलते हैं ऐसे पूरा ध्यान रखा जाता है उसका सुबह से शाम तक तीन बार उसको गौशाला को साफ़ किया जाता है हई उसके बाद उसको फिर शाम में ताकि बीमार नहीं पड़े वह इसी ढंग से उसको हम लोग काफ़ी ख़याल रखते हैं और फिर दुपहर में उसको फिर इसी तरह से साफ़ किया जाता है बथान को और क्या कहते हैं जे फिर उसको चारा देते हैं जैसे हम लोग खाना खाते है वैसे खाना भी उसको खिलाया जाता है हउ इसी ढंग से दुपहर का हो गया फिर शाम में उसको चै चारा पानी दिया जाता है बथान को साफ किया जाता है उसके बाद उसको दुहते भी हैं और क्या कहते हैं जे फिर वह दुपहर में मने खेत से चारा लाते हैं उसको फिर साफ़ सफाई करते हुए उसको यह करते हैं चारा में हरा चारा हुआ भूसा हुआ चोकर हुआ यह सब उसको नादी में डाला जाता है उसके बाद उसको फिर बथान को साफ़ करते है फिर उसको बच्चे को धोया जाता है फिर उसको भी धोते हैं इस ढंग से करते रहते हैं हम लोग दिनभर उसी में लग जाता है ताकि वह बीमार नहीं पड़े अब जो है सो शाम में फिर उसको दुहते